जी नमस्ते भैया बोलिए सर जी मिल जाएगी सर जी मिल जाएगी सर जी

मिल जाएगी सर अवलेबल है मेरे पास सूखी लकड़ी है बारह से पंद्रह कुंटल कुंटल कुंटल में भैया लकड़ी नहीं मिलती आपको चाहिए तो घन फीट में मिलेगी

भैया घन फिट है लगभग शीशम की लकड़ी लगभग लगभग तीन सौ कुछ रुपये घन फिट है कितना चाहिए आपको अच्छी लकड़ी सूखी लकड़ी शीशम की लकड़ी है भैया

मेरे पास भैया नीम है शीशम है बबूल का है महुआ है और पीपल का है और एक बबूल हाँ बन जाएगा नहीं नहीं ख़राब नहीं होगा भैया सूखी है एक दम पकी हुई लकड़ी है एक दम लाल लकड़ी है उस मेरे में भैया हम आइए आप मिलिए मिल जाइएगा आप लेकर जाइए सब कुछ मिलेगा आपको उचित रेट पर मिलेगा हाँ भैया अच्छी लकड़ी है सस्ती है पूरे मार्केट से सस्ती लकड़ी हमारे पास मिलेगी आपको जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा मेरे पास चार सौ घन फ़ीट चाहिए लगभग लगभग लगभग लगभग चार सौ घन फीट भैया चली जाएगी साठ से सत्तर हज़ार रुपये तक जाएगा टोटल एमाउंट

हो जाएगा भैया हम तो आपके लिए डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरी दुकान भैया बंधुआ बाज़ार है एस बी आई बैंक देख रहे हैं जस्ट एस एस बी आई बैंक के सामने ही है

करवा देंगे करवा देंगे आप आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए हमारे पास हाँ हम करवा देंगे भैया

और और कुछ ठीक है नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते